حالیہ برسوں میں ہندوستانی معیشت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے زندگی گُزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے کہ ایک غریب اور جو سو آ ایک مڈل کلاس سے وابستگی رکھنے والے انسان کے لیے جینا جو سو مشکل ہو رہا ہے کمانے کے لیے جو سو اُسے گھر سے نکلنا پڑتا ہے صُبح سے لے کر شام تک وہ محنت کرتا ہے اور محنت کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھر کی ضروریات خریدتا ہے تو مثال کے طور پر آٹا ہی لے لیجیے پچاس روپے کلو آٹا ہو چُکا ہے اور چاول بھی ایک اچھی کوالٹی کے بھی آپ لے لیے تو چالیس سے پینتالیس روپے کے درمیان اوسطاً قیمت کے چاول مل رہے ہیں اور معیشت کا عالم یہ ہے کہ ایک غریب انسان اور مڈل کلاس فیملی کے لیے جینا بہت مشکل ہو رہا ہے اب رہی بات انٹرنیٹ بینکنگ اور ڈیجیٹل کی تو انٹرنیٹ بینکنگ اور ڈیجیٹل کا معاملہ ایسا ہے کہ آدمی جو سو فون کے ذریعہ سے جو سو تمام اپنی آ جو بھی ضرورت کی چیزیں خریدنا چاہ رہا ہے تو اُس کے ذریعہ سے پیسے پے کر دے رہا ہے اُس کے ساتھ ساتھ جو سو لائٹ کا بل وغیرہ اور گیس کا بل وغیرہ اور جو سو دیگر جتنے بھی جو سو ضرورت کی چیزیں ہے اُن کو جو سو آن لائن آ انٹرنٹ بینکنگ کے ذریعہ سے آ وہ قیمتیں ادا کی جا رہی ہے تو ایک طریقے سے یہ آ ہمارے لیے جو سو فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے کیونکہ کسی کے پاس جو سو جیب میں پیسے نہیں رہتے بینک میں پیسے رہتے تو پہلے کیا ہوتا تھا بینک میں پیسے رہے تو یہ چیزیں نہیں رہنے کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی تھی تو بینک سے نکالنا اور بینک میں جو سو ڈپوزٹ کرنے کا جو سو ہمیں اِس میں آسانی ہوگئی ہے کہ جب چاہے ہم اپنے اکاؤنٹ میں آ پیسے ڈلوا بھی سکتے ہیں اور جو سو آ آن لائن پیمنٹ کے ذریعہ سے جو سو آ پیسے جو سو ادا بھی کرسکتے تو یہ انٹرنٹ بینکنگ کا فائدہ ہے اور بہت سکون اِس میں حاصل ہو رہا ہے اور لوگ جو سو بہت اِس سے استفادہ حاصل کر رہے ہے اور معیشت کے بارے میں دیکھیے کہ معیشت جو سو دِن بدِن جو سو آسمان کو چھو رہی ہے اور قیمتیں جو سو سامانوں کے اور جو سو اشیاء کی چیزیں اشیاء کی قیمتیں اور اشیاء کے جو سو آ ٹرانسپورٹ وغیرہ کا جو معاملہ ہے وہ بھی بہت جو سو بڑھتا جا رہا ہے ٹرانسپورٹ میں آ قیمتوں کا اضافہ اِس صورت میں ہوتا ہے کہ جب پٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں گی تو ٹرانسپورٹ کی جو سو فیسیلٹیز میں بھی جو سو بڑھوتی ہوگی تو یہ چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے اور حکومت اگر چاہے تو اِن چیزوں کو کم کر سکتی ہے حکومت کا یہ فرض ہے کہ اپنی عوام کو جو سو فائدہ پہنچائیں نا کہ اُن کو مشقت میں ڈالے